पहिले खाना तऽ चुल्हेपर बनै रहै ने आब चुल्हा नहि यऽ तऽ आब गैसपर बनैए गैस सिलिण्डरपर तऽ गैस सिलिण्डरमे ई छै कि जलावनके खपत नहि होइ छै गैस सिलिण्डरमे बहुत आसानीसँ बनि जाइ छै लेकिन असावधानी बरतनेसँ बहुत जादे नोकसान होइ छै गैस सिलिण्डर देखू गैस सिलिण्डरमे होइयऽ कि अगर कही अहाँकेँ लिक करैय तऽ तुरते अहाँ पाइप ताइप चेन्ज करबाबू रेगुलेटर चेन्ज करबाबु खाना बनेलाक बाद तुरन्ते रेगुलेटर बन्द कर दियौ उपरोसँ नीचोसँ अगर अहाँके एको रति गैसके गन्ध लागैए तऽ अहाँ गैसके देखाबू खराब यऽ तऽ ठीक कराबू पाइप ताइप हमेशा चेक करते रहू जाम ताम यऽ उहो ओकर ठीक करिते रहू सभ गैस अगर चलैयऽ तऽ बिजली वहाँ नहि राखू बिजलीसँ गैसके बहुत नोकसान होइ छै गैस जहाँ गैस राखै छी उहा इलेक्ट्रॉनिकके कोइ सामान नहि राखना चाही गैससँ गैससँ बहुत असावधानीसँ एक्सिडेंट होइ छै गैससँ यही सब बचाव होइ छै